ई माइक्रोवेवसँ एकटा हमर जे अछि नुकसानो होइके जे सम्भावनासभ जे अइ ताहिमे एकटा बहुत पैघ अइ जे जखन हमर सासु या हमर बच्चाकेँ जे ओ नीकसँ प्रयोग करय नहि अबैत छनि तऽ ओहिमे जँ स्टीलके बर्तन गलतीसँ दऽ दैत छथिन या दऽ देल जेतै तऽ शॉर्ट सर्किट एहिसँ पहिने जे हम किनने रही तऽ हमरा एहिना हिनकासभके स्टीलके बर्तन देलासँ शार्ट सर्किट भऽ गेलै जाहिसँ कि घरोमे अहाँकेँ मकानमे आगि लगयके से सम्भावना रहैत छै अगर जकरा सहीसँ ज्ञान नहि अछि या बिना ग्लब्स पहिरने अगर कोइ ओकरा पकड़ि लेलखिन तऽ ओ पाकि जेथिन तऽ नुकसानोसभ छै अइसँ ई बात नहि छै